میں نے پارک میں چہل قدمی کرتے وقت اسپرنکل سسٹم میں رساؤ دیکھا جس کی حد کا اندازہ لگانے کے لیے میں اس کے نزدیک جا کر دیکھتا ہوں کہ اسپرنکل سشٹم صحیح کام نہیں کر رہا ہے اور پانی کا رساؤ زیادہ ہو رہا ہے اور پارک میں پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کو میں نے سیریئس لیا اور واٹر اتھورٹی کو کال کر کے اطلاع دی کہ اسپرنکل سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا ہے برائے مہربانی آپ اس کو آ کر چیک کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی شکریہ